ہماری اسکول کی سطح پر ایک ٹورنامنٹ میں کرکٹ کا میچ ہوا تھا میں اس وقت پندرہ سال کا تھا اور یہ میرا پہلا ٹورنامنٹ تھا میں بہت پرجوش تھا اور میں اپنی ٹیم کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا میچ ختم ہونے والا تھا اور آخری اوور میں ہماری ٹیم کو ایک رن کی ضرورت تھی میرا دوست بلے بازی کر رہا تھا اور ہمیں ایک رن بنانے کی ضرورت تھی اس نے ایک بہترین گیند ماری اور پچھلے وکٹ کی طرف دوڑا وکٹ کیپر نے گیند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکا ہم نے میچ جیت لیا اور میں بہت خوش تھا یہ میچ میرے لئے ایک یادگار تجربہ تھا کیونکہ یہ میرا پہلا ٹورنامنٹ تھا اور ہم نے اسے جیت لیا تھا مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور ہم سب کے خوش ہونے کا تجربہ بھی یاد ہے میں یہ تجربہ کبھی نہیں بھولوں گا